साफ सुथड़ा सब छै बिज बिजली बेबस्था छै कि नहि लाइटो कटैत छै

आ अगल बगलमे दोकान सब आरो सब होयतै पानि तानीके बेबस्था सब छै की अच्छा नदी सब बगल बगलमे घुमैके लेल

अच्छा ओ अच्छा गाड़ी ताड़ी रहै छै तऽ अगल बगलमे घुमय फिरयके लिए जेनाकि रिजर्भ कै कऽ कतहुँ जेनाइए होयतै तऽ गाड़ी कै लेबै भाड़ा पर अच्छा ठीक छै ठीक छै ठीक छै